कक्राझार जिल्लायाव गायनाय गिबि आबादफोरानो जाहैबाय माइरं खुसेर खुन दालिफोर फिथाय सामथायफोर मैगं थायगंफोर बायदि बायदि बेफोरखौ जोङो बांसिनैनो गावबागावनि बोथोर आरो समखौ लानानै गायनाय जायो जेरै जोङो माइ गायोबा जोङो बांसिनै दैलां बोथोरखौ साबजानाय होननानै मोनथियो आलुफोर फोयोब्ला जोङो मेसें बोथोर बायदि बायदिखौ जोङो मिथिनाय जायो मानोना बेफोरनि गेजेरावसो जोंहा बोथोरनि गेजेरजोंसो जोंनि फिथाय सामथायफोरनि देरनाय माबा फिफां मोजां जानाय बेफोरो गासिबो जोंनि सायावसो बेफोर बोथोरनि सायावनो सोनारो आरो बेफोरखौ फानहैनायाबो जोङो गावबागावनि गामिनिनो फिसा फिसा जोंनि बे हाथाय माबायाव आरो मोनसे ओनसोलनि हाथायाव जोङो सोलायनानै माबा गारिजों लांनानै बा साइकेलजों लांनानै बा थेलाजों लांनानै जोङो फानहैनायखौ बांसिनै नुनो मोनो